हां जी में स बड़े सारे डोगरी बिच्च उप भाशन सुने दे ऐं जी सानू सारें गी पता ऐ कि जम्मू दे रिज जम्मू कश्मीर दे बिच्च सारे ही डोगरी बोलदे हैन होर इत्थे साढ़े पंजाबी बी बोह्त ज्यादा बोली जन्दी ऐ सानू पता ऐ ज्यादातर च डोगरी बोलन दा तरीका ऐ जां फिर जो उप भाशन डोगरी बिच्च होंदे ऐ ओह् साढ़े साढ़े जेह्ड़े खुद रिलिजन होंदे ऐ उ'नेंगी उप्पर रखदा ऐ